व्यञ्जनमे कदीमाक तरकारी जे यऽ ओ सभसे आसन बनबैमे यऽ ओकरामे किछु नहि मेथी मरचाइक फ़ोरन दियौ आ ऊपरसॅं कदीमाक टुकड़ा अपन दए ओकरा भुजि ओहिमे नमक वग़ैरह सभ स्वादके अनुसार आ कनिटा शक्कर ओहिमे सेहो दऽ दियौ आर बस भए गेल तरकारी तैआर सभसे बेसी झंझटिया तरकारी जे होइया ओसभ होइया बोरा बरबट्टी आ ओकरा उसनु छिलू सुर निकालू आर तकर बाद ओकरा ई करूँ कनि बेसी उसना गेल तऽ सभटा ओहिमे थोकचा भए कऽ मिल जायत आ अगर ओकरा समयानुसार उसनलिय तहन तऽ फेर बहुत लाजज़बाब होइ छै आओर की कि बताबी सब्ज़ी कोनो एक दूटा तरह तरहक सब्ज़ी छै सभ तरहके होइ छै जे आसानियोसे बनि जाइ छै आ दिक्कतो होए छै